अगरि मुंहिंजे द्वारा ठाई गई रेसेपी अगरि न सुठी ठई त मां हुनखे वेस्ट त बिल्कुलु न करंदमि हुनखे ई ठीकु करण लाइ कुझु न कुझु ऐं जोड़ीदसि कोई लीमो विझी छॾंदमि कोई मसालो विझी छॾंदमि ऐं हुनखे ठीकु करण लाइ पूरी कोशिश करंदमि छो की अहिड़ी महांगाई आहे मूंखे अन्न वेस्ट करणु बिल्कुलु पसंदि न आहे ऐं ॿारनि खे बि ज़बरदस्ती खाराए छॾंदसि ऐं अॻितां ध्यानु रखदमि की छा ग़लिती थी आहे जो ठीकु करे सघंदी आहियां मां